एगो दोस्त रहथिन कहलखिन की ग्रामीणमे पढ़ाइ लिखाइ नहि होइ छै हम कहलियै रे ग्रामीणमे पढ़ाइ लिखाइ होइ छै आब लोग जे छै एतेक ने शौखिया भए गेलै नहि हम साइकिलसँ जयबहु बेगूसराय पढ़य लेल तऽ की करि सकै छै पढ़बिही लिखबिही गाँवमे पढ़बिही तैओ आ शहरमे पढै छै तनी मोहताज छै तनी किछु आओर रहै छै कनी एनऽ ओनऽ कयलक तऽ बुझाएल हँ पढ़ल साढ़े बाइस कहलक हमे एतेक पढ़लियै हऽ तऽ घर आयल तऽ लोल लटकाय कऽ बैठल रहल घरमे देखही गाँवके शिक्षा बिगड़ि गेलै एकरा कारण ई कोचिंग जतेक ने खुलि गेलै हन ओहि दुआरे जे छै शिक्षा गेलै बिगड़ि गाँवमे नहि तऽ गाँवमे अइसन पढ़ाइ हो रहै कि गाँव छोड़ि कऽ लोक कहीं जाय नहि रहय पढय लेल पहिले गाँवमे लोग इंजीनियर आ डाक्टर बनैत रहय रहए यहाँ देखही अभी समाज लोक कहै छै नहि गाँवमे नहि होइत छै पढ़ाइ गाँवके इसकुल बेकार भए गेलै हन तेँ हम पूछलियै रे बेकार की होतै लोकके सोच खराब भए गेलै हन सोच रखतै गन्दा अ गाँव आ बाहर की सोचतै एकरा सोच बढ़िआँ रखबिही तऽ बाहरेमे पढ़ही कि घरमे पढ़ही बात बराबरे छै पढ़ि लही गाँवमे पढ़ि कऽ लोग कहाँसँ कहाँ लोग जाय रहलै आ तू कहै छिही गाँव आ समाज आ गाँवमे केना पढ़ल जाइ छै कहलियै हम कहलियै तब रे हे तोरा नूनू जे करयके छौ करही तऽ अइसने अइसने आदमीके कारण शिच्छा व्यवस्था बिगड़ि रहलै हन की एगो कहतै नहि गाँवमे नहि होइत छै एगो कहतै हँ बेगूसरायमे होइ छै शहर इलाका बढ़िआँ होइ छै प पढ़ाइ बढ़िआँ की होतै कहलियै जाइ छियै दस मिनट बैठल हाँ हाँ हीँ हीँ छूट्टी कए दै छै आ गाँववला तनी पढ़बै छै तनी दू छड़ी मारि दै छै कहै छै रे मास्टर तोँ हमरा पीटली हँ तऽ हमे इएहसभ बात छै गाँव समाजमे जे एकता नहि छै मास्टरो किछु बुझबे नहि करै छै ई मास्टर छिकै ओहि दुआरे तनी बेगूसरायमे शहरी इलाकामे पढ़ैत छै कहलक हँ हम बेगूसराय जाइ छियौ पढ़य लेल इएह एकर एगो नियम छै आओर कोइ बात नहि छै इएह कहै छै हम खूब पढ़लियौ हँ तऽ लोग जे जरमे जाइ छै पढ़य लेल कहलक रे तू पढ़बिही की पढ़ैत छही की तू बेगूसरायमे किछो नहि होइ छै पढ़ाइ गाँवमे जे पढ़ि लेबही ने उएह बड़की बात छौ तऽ हमे कहलियै देखही ई भी बढिएँ बात बोलै छौ दोस्त रहय ओकरा तनी लागि गेलै ई बात जे हँ तू हमरा किएक एना बोललही तऽ हमे कहलियै रे हे ओना तोरा की बोललौ बेचारा बढिएँ बात बोललौ अपना अथीसँ लेकिन ओ कहै छै नहि समाजमे जयबिही केना की करबिही कहलियै रहए कि कॉलेज इसकुल बहुत छै गाँव गाँवे होइ छै बाहर बाहरे होइ छै तोरा जे करयके छौ करही कहलियै ठीके छै इएहसभ लए कऽ ग्रामीणके शिक्षा बेरबाद भए जाय रहलै हन तऽ कहै छै लोग शिक्षा खराब भए गेलै आदमी खराब भेलै आदमी की खराब हेतै शिक्षा लोकके सोचे खराब छै इएह दुआरे लोग कहै छै जे नहि गलत लेकिन ठीक छै बहुत अच्छा छै से जे लोग आगाँ पढ़ाइ खातिर आकर्षित करै छै ई भी ठीके छै कोइ बात नहि छिकै